हाँ मैंने सफ़र केवल वॉलेंटरिंग के लिए किया है एक बार जब यहाँ पर कार्यक्रम था भोपाल में रन भोपाल रन मैराथॉन दौड़ थी तो मैंने उस में वॉलिंटियर के रूप में भाग लिया था और उस में कार्य किया था मैं एक बार घूमने गई थी हिमालय की चोटियों पर उत्तराखण्ड में तब वहाँ पे मैंने ये कार्य किया था केवल वॉलेंटियरिंग का जिस में मेरा उद्देश्य सिर्फ़ चीज़ों को संभालना था और मैनेजमेंट करना था व्यवस्थाऍं करना था मेरा कार्य जिस में मैंने बहुत अच्छे से किया था वह कार्य और मुझे बहुत मज़ा भी आया था तो मैंने यह कार्य किया है